बिहारमे रोजगार आ श्रमसँ सम्बन्धित मुद्दा लेल कानून अछि बिहारेमे नहि सेन्ट्रल लॉ या मतलब पूरे हिन्दुस्तानमे कानून छैन्ह जाहिमे पहिल अबैत छै लेबर लॉ या श्रम कानून जे सेन्ट्रल लॉ छै आ ओ खाली बिहारेमे नहि पूरा भारतमे अपन जगह बनओने छै तऽ ओहिके मद्देनजर हम देखी तऽ आठ घण्टासँ बेसी हम कोनो श्रमिकसँ काज करवा नहि सकैत छी ओहिसँ ऊपर काज करवेनाइ गैर कानूनी छै आओर ओहि लेल अलगसँ प्रावधान छै आ रोज रोजगार अनुबन्धन जाहि तरहसँ हम करैत छी जे रोजगार अनुबन्धन कानूनमे कोर्पोरेटसँ लऽ कऽ जे फ्रीलान्सर होइत छै सेसभ सब इन्क्लूड होइत छै तऽ रोजगार अनुबन्धनके तहत जे कोनो कम्पनी तीन महीना लेल छओ महीना लेल साल भरि लेल ककरो नियुक्त करैए से एक सर्टेन कोनो विशेष टर्म्स एण्ड कंडीशन्सपर ही अपन जे रोजगार लेल छैन्ह ओतहि नौकरी पेशा छैन्ह ओकरा निकलि सकैए ओ टर्म्स एण्ड कन्डीशनके फुलफिल कयने बिना ककरो टर्मिनेट नहि कयल जा सकैए ओकर नौकरी से आ कार्यस्थलमे विवादके निष्पादन लेल सभकम्पनीके सरकारके तरफसँ निर्देश छैन्ह जे कार्यस्थलमे जे कोनो विवाद हुए तकर निष्पादन करै लेल एकटा कमिटी गठित होइ जकरा कम्पनीके सी ई ओ या मैनेजर पोस्टपर जे व्यक्ति हेथिन सएह ओकरा लीड करथिन सएह ओहि कमिटीके हेड हेथिन आ एहिसँ एहिसँ फायदा ई होइत छै कि अनावश्यक कोनो कोर्ट केस नहि होइत छै आ जेनाकि ले श्रमिक सङ्गठन होइत छै या वेलफेयर एसोसिएशन होइत छै एहि सभके काज उएह होइत छै कि ओ सभ श्रमिकके वेलफेयर देखैत कम्पनीके प्रॉफिट देखैत कोनो भी तरहके जे कार्यस्थलपर विवाद हेतै तकर निष्पादन करै एहिसभ चीज लेल खाली बिहारेमे नहि पूरा भारत लेल सेन्ट्रल लॉ छै एकर इतर इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट छै जेना जाहिमे कि इण्डस्ट्रिजमे जे कोनो तरहके डिस्प्यूट होइत छै तऽ ओकरा लेल की प्रोसेस छै सेसभ बतायल गेल छै